हमर पोथीके नाम बेटी छै जाहिमे कहल गेल छै जे पहिले तऽ जिम्मेवारीके बोझ होइ छै परिवारमे तऽ परिवारसँ डरै लागलै बेटी ओटो रिक्शा ट्रेनतक चलाबै लागलै बेटी ओ बेटी आब अन्तरिक्षतक जाइ लागलै युद्ध बिमान उड़ाबै लागलै हँ बेटी तऽ बहुत सारा उदाहरण अहाँके हम कतेक कहब हर क्षेत्र हर शक्तिमे बेटी बढ़ै लागलै हँ यहाँ तक आब अरथीतक कन्धा दै लागलै हँ बेटी ई हमर शमशान तक बेटी जाइ लगलै हँ भले ओ अपन माँके साथ रहै ओ सर्वशक्तिमान छै दुर्गाके रूप हर चीजके रूप छिए बेटी अपन माँके साथ घरमे रहै छै लेकिन पिताके हरेक मुश्किलके बारेमे समझै छै भले ओ किछु भी कहै छै लेकिन ओहिसँ पहिले ओ चिन्तन करै छै ओकर बारेमे समझै छै तखन ओ प्रस्तुति करै छै कोनो चीजके भले बेटी कनी मनी डरबराबै छै किछो कहैसँ पहिने धुकमुकाबै छै लेकिन बेटी बहुत साहसी होइ छै हर चीज बाजै छै लेकिन धैर्यके साथ बाजै छै अइ बहुत सारा चीज बेटीपर हाथ खरा भेल छै लेकिन फिर भी बेटी अपना अन्दर साहसके धैर्यके शक्तिके एकटा रूप छिए प्रतीक छिए